बायोगैसके तऽ हमसभ नहि जनैत छियै लेकिन सुनैत छियै बायोगैसके उपयोग करैत छै खराबी न करैत छै यहाँ तऽ सूखल कचरा कचरा लऽ जाइत छै जैसे सब्जी उब्जीके छिलका हो गेलै ओसभ अलग राखल जाइत छै ओकर ओकर गैस बनैत छै तऽ ओ अच्छा होइत छै नहि गीला कचराके गैस बनैत छै बायोगैस ओ बहुत खराब होइत छै बहुत नोकसान करैत छै सभके के लेल ओ नोकसान करैत छै आद आदमीके भी पेड़ पौधाके भी जीव जन्तुके भी सभकेलेल सेहतके लिये अच्छा न होइ छै यहाँ हमसभ सुनैत छियनि जे यहाँ गोबरके भी गैस बनैत छन्हि तऽ एगो गड्ढा करैत छै ओहि गड्ढामे गोबरकेँ राखल जाइत छै गोबरके सड़ा करि कऽ आओर गैस बनायल जाइत छै ओ गैसपर खाना बनाबैत छै ठीक रहै छै मतलब नुकसान न करैत छै ने खराबी करैत छै न खायब उतना तरहके बिमारी न होइत छै बिमारी कम होइत छै पेड़ पौधाके भी आओर जीव जन्तुके भी सभके सेहतके लिए अच्छा होइत छै